हा असांजे स्कूल में ड्राइंग हुई असां कढंदा हुयासीं सुठे नमूने पर अॻियां हली करे हिन कोर्स जो हाणे असांजे पासे में ई हिकु को स्कूल आहे रोचीराम स्कूल हिते आर्ट ऐंड क्राफ्ट जो सभु कुझु सेखारींदा आहिनि ऐं अगरि इन खां वधीक अगरि कॉलेज में सिखिणो हुजे त जेजे कॉलेज आहे जेको स्कूल ऑफ आर्ट्स आहे उते तमामु सुठे नमूने हे ॿारनि खे तियारु कयो वेंदो आहे